हैलो हंजी सरपैंच होर बोल्लै दे अच्छा में थुआढ़ा ग्राम सेवक बोल्ला ना ऐं ते सरपैंच साह्ब तुस मिकी दस्सेओ कि थुआढ़ै जेह्ड़ी पंचायत दा पैसा जेह्ड़ा कोई चार साल पैह्लां जेह्का किश तुसें कम्म कराए हे जि'यां तुसें बड़ियां हारियां बौलियां बी बना दियां न ओह्दी लिस्ट बी तुसें दित्ती ही मिकी ते जेह्कियां तुसें होर बी बड़ियां हारियां ढक्कियां बनाइयां डंगे बी दित्ते घर डंगे बी दोआए दे तुसे लोकें दे ते जि'यां तलाऽ बनाए दे तुसें मच्छियां पकड़ने पालने आह्ले ते होर बी बड़े मते सारे कम्म कीते दे जि'यां कोई स्कूलै बिल्डिंग अगर जेह्की रिपेरिंग होई ते ओह्बी कीती ऐ ते ओह्दा पैसा जेह्ड़ा बड़ा पैसा जेह्ड़ा तुस थुआढ़ा जेह्ड़ा ओह् किश थ्होइया हा तुसें ई ते किश जेह्ड़ा ऐ र'वा दा ते ओह्दे बिच केह् होए दा कि ओह्दे बिच मतलब जेह्के डाक्यूमेंट तुसें दित्ते दे हे ते ओह् जेह्ड़े थुआढ़ा न ते ओह्दे च गड़बड़ ही ओह् केह् चक्कर होदा ओह् केह् हा कि जि'यां जाब कार्ड तुसें दित्ते दे हे लोकें ई जेह्ड़े ते ओह्दे च केह् हा कि केईं जेह्ड़े फर्जी हे ते ओह् औंदे निं हे धेआड़ी लानै ई ओह्दे उप्पर ते ओह्दी ब'जा नै थुआढ़ी पेमेंट फसी दी हून तुस सनाओ केह् करगे तुस मतलब तुसें घर घर जाना पौना भी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा नेईं ओह् ते ऐ ते केइयें लोकें ना ओह् थुआड़े पैसे कि'यां फसे के ओह् मतलब थुआड़ा पैसा रुका तां ऐ के केइयें लोकें केह् कीता हा के जेह्का तुसें इ'यां बौलियां बनाई दियां न ओह् हून अज्ज त्रैऽ साल होई गे उ'नें ई बनी दियां ओह् हून ढेही बी गेदियां न लोकें उं'दे फोटू भेजी ओड़दे हे बनाइयै ते ओह्दी बजह नै पैसा रुके दा ते केह् गल्ल उत्त कोई मीटिरयल नेईं लाएदा हा शैल अच्छा अच्छा अच्छा ठेकेदार होरें ई पैसे फसी दे होने भी ते तां पता केह् करना पौना जि'नें ठेकेदारें ईं तुसें दित्ता हा ते उ'नें ई आक्खो कि मतलब इस्सी दोआरै अपनी गंढी दा पैसे लान थोह्ड़े बहुत ते रिपेरिंग कराओ उ'नें चीजें दी सारियें दी जेह्कियां जेह्कियां बनाई दियां कंस्ट्रक्शनां सारियां ते नेईं तां पैसे थुआढ़े थ्होनै गै नेईं फ्ही उ'ऐ ना तुस ठेकेदारै ई अपने कोल सद्दो मिटिंग रक्खो इक मिमी औन्ना उस दिन पंचायत घर ते ओह् पूरा जायजा लैंदे न कि ब'जा केह् ऐ ओह् की रुकेआ पैसा साढ़ा ठीक ऐ हां ते कन्नै जेह्ड़े डंगे दोआ दे हे ते ओह् बिच ढेही दे करेट जेह्के तार ही ओह् त्रुट्टी दी बगैरा ते ओह् लोकें ओह् मतलब ओह्दे बी फोटो बनाई बनाइयै अग्गें भेजे दे ओह्दा केह् चक्कर हा ओह् तुसें कराया हा कम्म मेरे स्हाबै आपूं

अच्छा अच्छा आं ते ओह्दी इक कोई स्टेटमेंट बनाना पौनी ते दफ्तर ब्लाक देना पौनी तैह्लूं जाई री भी अग्गूं पैसा रीलिज होग ओह् बड़ा मुश्कल होई गेदा सरपैंच साह्ब हून हां ते दिक्खने आं एह्दा करने आं किश ना किश हल्ल ते तुस इक मीटिंग रक्खो ठीक ऐ हां पूरी मदाद रौह्ग साढ़ी थुआढ़े कन्नै अच्छा चलो ठीक ऐ शुक्रिया सरपंच साह्ब